गामि ओनसोलफोराव आंखालनि थाखाय बायदि बायदि जेंनाफोरा सम लायै सम नुजायो जेरैबायदि खरान बोथोरा दैनि जेंनाफोर नांगौ समाव जेब्ला दै मोना अब्ला गामि ओनसोलाव आबाद फोथारफोरा मोजां जाया नांगौ बायदि दै मोनिनि जाहोनाव बे नांगौ बायदि दै रानसारनायनि आंखालाव आबाद मोजां जाया जायनि थाखाय गोबां गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा अलखदाव गोलैनो गोनां जायो आबाद मोजांनि थाखाय मोजां जायिनि थाखाय गोबां बायदि बायदि जेंनायाव गोलैयो जेरै राङारि जेंना जानाय लोंनायनि जेंना बायदि बायदि अलखदाव गोलैनो गोनां जायो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि नांगौ रोखोमनि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनै बायदि बायदि जेंनाफोरा नुजायो एखम्बा लोंनाय दैनि सायावबो गोबां जेंनाफोर नुजायो जेरै रानस्राव बोथोराव खरान बोथोराव हाजो ओनसोलनि मानसिफ्रा दैनि गोबां आंखाल जायो दैखर बायदि जेरावबो दै मोननो थाङा जाय समाव सोरखारनिफ्राय बायदि बिथांखि लानाय खामानिफ्राबो मोजाङै मावफुंस'वा बेबायदि समफ्राव गोबां जेंनाफोरा नुजाथियो गाहायै गामि ओनसोलनि जेंनाफ्रा जायगा लायै जायगा आलादा आलादा जायो हाजो ओनसोलनि गामिआरि जेंनाफोरा आलादा हायेन ओनसोलनि हाजो हायेन ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि जेंनाय जेंनाया आलादा गामि ओनसोलाव थानाय बांसिन सुबुंफोरनि जेंनायानो जाहैबाय नांगौ बायदियै सोरखारनिफ्राय अनसुंथाय मोनै